गामियारि गामि हा गामियारि ओनसोलनि हारिमुआरि सिनायथिफोरखौ फोथांना लाखिनो थाखाय जों जेनबा गेलेनायाबो माखासे गोहोम खोख्लैयो बेफोर गेलेनाय गेलेमुफोरानो जाबाय खाबाद्दि गेलेनाय दिनै फुटबल गेलेनाय भलिबल बेबायदि आसारि खेला बेफोर बेफोर खेलायाबो दिनै हारिमुआरि सिनायथिनि थाखाय मोनफा मोनफा गोहोम खोख्लैनान होयो दिनै बेफोरखौ गेलेनानैबो दिनै गाग गावनि हारिमुखौ दिन्थिनो हायो दिनै गावनि सिनायथिखौ लानो हायो गेलेनायजोंबो आथिखालाव गोबां गिदिर मानसि जानो हादों दिनै फरायनानै फरायनायजों लोगोसे गेलेनायखौबो लांफानानै हारिमु हारिमुआरि सिनायथि होनो हादों गेलेमुफोरा गेले बेफोर खाबाद्दि गेलेनानैबाबो दिनै गोबां मानसियानो हारिमु सिनायथि होनो हादों